ہاں میں نے شوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر کا اپیوگ کیا ہوں جو مجھے بہت اچھا لگا اور اس میں ہم اپنا فوٹو ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور ہم نے اس پہ دو تین گھنٹہ بتا دیتا ہوں سمے اور مجھے دوسرا کا بیڈیو دیکھنے میں بھی مجھے پسند آتا ہے اور ہمیں فوٹو کسی اور کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے انسٹاگرام میں بھی اور ٹیوٹر آدی وغیرہ وغیرہ پہ ایک دو گھنٹہ بھی سمے بتا دیتا ہوں جو مجھے کافی پسند ہے ٹوئٹر انشٹاگرام یہ سب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ٹیوٹر پہ بیڈیو بنا کے پیسہ بھی کمایا جاتا ہے اور ہمیں زیادہ لوگ کا پہچان بھی ہو جاتا ہے ٹیوٹر سے ہم بہت اچھے پاپولر بن سکتے ہیں ٹیوٹر سے ہمیں پیسہ پیسہ کا پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے اس پہ کسی طرح سے شوشل میڈیا پہ پیسہ کما سکتے ہیں فوٹو اپلوڈ کر کے یا لائیو آ کے یا بیڈیو اپلوڈ کر کے شوشل میڈیا کے اپیوگ ہر کوئی آدمی کرتا ہے